आं जी में एह् स्हेई गल्ल ऐ बुक्स दे इलावा बुक्स दे बिना में अखबार पढ़दा हा मैगज़ीन बी बिच बिच पढ़दा हा वट अखबार जादै पढ़दा हा अखबार जेल्लै में त्यारकी करा दा हा ते अखबार पढ़दा हा में द हिंदु ते दूई पढ़दा हा में द इंडियन एक्सप्रैस द हिंदु जेह्की मैहंगी औंदी ही ते इंडियन एक्सप्रैस सस्ती औंदी ही ते बड़ा फायदा अखबार पढ़ने दा जिन्ना बी करंट अफेयर होंदे ओह् सारे अखबार पढ़ियै निकलदे जिन्ने बी बड्डे तुस अग्जाम दी त्यारी करगे ते अखबार ते बड़ा अखबार दा ते ओह्दे बिच बड़ा बड्डा रोल होंदा बड़ा बड्डा हत्थ होंदा अखबार दा ओह्दे बिच अखबार कन्नै थोह्ड़े जेह्ड़े करंट सिचुएशन्स न जेह्ड़ा करंट थुआढ़ा चला दा पूरे अपने स्टेट दा अपनी कंट्री दा होर पूरे वर्ल्ड दा पता चलदा तुसेंगी अखबार पढ़ना बड़ी जरूरी ऐ ते आं बुक्स दे इलावा अखबार बी पढ़दा हा ते ओह् पढ़नी बी चाहिदी